किसान खेती करै छै खेती करिके आओर हइ ने मुरगाके पोसै जे मुरगा फारम खोलै छै मुरगा फारम खोलिके ओकरा चुन्नी कीनिके आनै छै चुन्नी कीनिके आनिके ओकरा बिछबै छै बिछाके तब हइ ने लेके अएलक तऽ मुरगा पालै छै मुरगा पालै हइ ने मुरगा पालिके तब गे आनलै गेलै तब मै किसान मजदूरी करै हइ यानि कि बालू सिमेन्टके मिलबै छै तऽ ओकरा फेन लेके जाएत घर बनबै छै गिट्टी आर दैके किसान ओ भी काम करै छै कतेक किसान किसान हइ ने तऽ अथी पोछा भी लगबै हइ किसान आओर किसान भी किसान पोछा भी लगबैके कतेक किसान हइ ने से बोर्ड आर ठीक करै छै बिजलीके तार आर ठीक करै छै कतेक किसान हइ ने से मुरगी फारम आर खोलै छै किसान कतेक किसान सब सब्जी आर बेचलक आओर टमाटर कोइ कोइ आलू बेचलक कोइ बैगन बेचलक किसान कोइ मुढ़ी कचरी बनाके बेचै हइ किसान आओर कोइ किसान हइ ने किसान कोइ अथी हो टेक्टर चलैलक कोइ कि मजदूर कोइ कोदारि पारलक कोइ किसान हइ ने कोइ किछुमे कोइ भी रोपै किसान कोइ किसान धान भी रोपै हइ कोनो किसान किसान हइ ने से से अथी सबमे बि बिजनेससब करै छै जानू मुरगा पाललक मधुमक्खी पाललक आओर कोइ किसान खेती कएलक कोइ किसान सब्जीके बेचलक किसान कोइ किसान हइ ने से घर पे रहलक घरपर काम भी कएलक मालजाल भी किसानके देखलक कोइ किसान मजदूरी भी कएलक आओर किसान हइ ने से सब्जी आर बेचलक आओर किसान घरमे जतना काम रहलक तऽ ओ भी किसान करि सकलक किसान करै हइ आओर कोइ किसान छै ने से से गेलै अथी कम्पनी भी कम्पनीमे काम कएलक कोइ किसान कोइ किसान वार्ड भी बनि गेल कोइ किसान बहुत काम भी कएलक आओर खेती आर कएलक किसान आओर किसान जानी कि बहुत काम किसानके पास काम होइतै जेना खेती होलै मधुमक्खी पालन हो गेलै आओर जइसे आओर वएह ने किसान भी मुरगी फारममे काम भी कएलक फेर मुरगीके उठेलक भी आओर बेचलक जेना गोबरे फेकलक किसानके गोबरो फेकल किसान आओर सब किसान आबिकऽ सब्जी भी खेती कएलक सब्जीके खेती कै कऽ फेन तोड़लक किसान बेचि देलक मार्केटमे जाके ओहि किसानेके सब काम होलक